मेरा एह् मन्नना ऐ की जेह्का संगीत होंदा जेह्का गाना गाना शाना होंदा कुसै जगह दा बी जां कुसै बी कुसै बी धर्में दा होई गेआ चीज़ै गी लेइयै होई दा मिगी लगदा एह् लोकें गी बहुत जोड़दा कन्नै

जोड़दा बी होर कन्नै इक गी मतलब कि मिकी लगदा कि तुस जिसलै बी नाच गाना करदे तुस सारियां परेशानियां भुल्ली जंदे न तुस अपने गै उस उस दरान सिर्फ अपने उप्पर उस चीजै दा तुस आनंद लैंदे उस चीज़ दा मज़ा लैंदे जेह्का बी थुआढ़ा कोई बी अगर कल्चर होई गेआ जेह्का बी थुआढ़ा कोई जगह दा कोई मीन कोई जित्थें तगर तेी पूरी वाज़ ऐ उसी बी डांस दे थ्रू कंटिन्यू करी सकदे